हमें सांस्कृतिक पहचान दिए तात्या टोपे जी ने तात्या का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गाँव में एक देशस्त्र ब्राह्मण परिवार में हुआ था उन्होंने कुछ समय तक तात्या में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना की तोप खाने में भी काम किया था प्रथम तो परन्तु स्वतंत्र चेता को संभावित तात्या के लिए अंग्रेजी की नौकरी आसहाय थी इसलिए बहुत ही जल्दी उन्होंने उस नौकरी से छुटकारा पा लिया और बाजीराव की नौकरी में वापस आ गए थे उस समय उनके मन में देस को लेके स्वतंत्रता से रिलेटेड हमें ये ये भावना जागृत हुई थी कि हमें इन अंग्रेजों से हमें छुटकारा पाना है और उन के मानसिक जो भी धारणाएं उत्पन्न होती थी उसके उसके माध्यम से हमें भी देशभक्त की हमें मन में इच्छा जागृत होती थी जिसके जिसके कारण हम तात्या टोपे से जुड़े हुए थे